राजस्थान पंहिंजे संस्कृति ऐं पुराणी कला ऐं शिल्प लाइ घणो मशहूरु आहे राजस्थान में घणेई सांस्कृतिक उत्सव मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त ऊठ महोत्सव चौखी धाणी उत्सव इंटरनेशनल फोक फेस्टीवल उत्सव जन्माष्टमी उत्सव नवरात्रा उत्सव शीतला माता मारवाड़ महोत्सव तीजड़ी घणगोर ऐं घणे घणेई वॾे नमूने सां राजस्थान जे अंदरु घणई उत्सव मल्हाया वेंदा आहिनि ऊठ उत्सव उठ उठ उत्सव जेको राजस्थान जो मुख्य उत्सव कहलाईंदो आहे चवाराईंदो आए इहो उत्सव मुख्य तौर सां जैसलमेर बीकानेर अजमेर जे पुष्कर शहर में मना मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें उठनि जी तेज रफ़्तार सां डुकण डुकण करायो वेंदो आहे उठनि खे श्रंगारियो बि वेंदो आहे इंटरनेशनल फोक फेस्टीवल जोधपुर जो हिकु ख़ासि उत्सव आहे जंहिंमें देश विदेश मां घणेई कलाकार अची पंहिंजे पंहिंजी प्रस्तुती ॾींदा आहिनि जन्माष्टमी उत्सव बि वॾे धूम धाम सां सॼे राजस्थान में मल्हायो वेंदो आहे भॻवान श्री कृष्न जो जनम ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे हिन ॾींहुं ज़ालूं विर्त बि रखंदियूं आहिनि राति जो चंड खे अर्ग ॾेई करे पोइ विर्त छोड़ींदियूं आहिनि नवरात्रा उत्सव जे अंदरु नव ई ॾींहं नवनि नवनि देवियुनि जी पूॼा कई वेंदी आहे दुर्गा देवी महालक्ष्मी देवी महाकाली देवी अहिड़ी तरह नवनि देवीयुनि जी नवनि ई ॾींहुं पूॼा कई वेंदी आहे घणो करे माण्हू इन में बि विर्तु रखंदा आहिनि ऐं सुबुहु शाम माउ जी आरिती बि कंदा आहिनि शीतला माता जे ॾींहं बि माण्हू थधो हिकु ॾींहुं पहिरीं थधो ठाहींदा आहिनि ऐं ॿिए ॾींहुं उन जी शीतला माता जी पूॼा करे ॿिए ॾींहुं सॼो ॾींहुं थधो खाईंदा आहियूं मारवाड़ महोत्सव तीजड़ीअ ॾींहं बि सुहागन तीजड़ीअ जो विर्तु रखी करे पंहिंजे घोट जे लंबी उमिरि जे वॾी उमिरि जूं दुआऊं घुरंदियूं आहिनि